علی گڑھ میں ہم لوگوں کو خبروں سے اویئر کیا جاتا ہے وہ ہے ہمیں نیوز پیپر دیے جاتے ہیں نیوز پیپر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ کیا چل رہا ہے کس علاقے میں کیا چل رہا ہے کس علاقے میں کیا نہیں چر رہا ہے ایک علی گڑھ کا نیوز پیپر کے اندر ایک علی گڑھ اپنے شہر کا ایک پیج ہوتا ہے جس کے اندر علی گڑھ کے بارے میں ہم کو سب پتہ چل جاتا ہے علی گڑھ کی ساری خبریں آ جاتی ہیں پلس دوسری چیز رہتی ہے ایک علی گڑھ کا چینل ہے جس پر جو علی گڑھ کی میڈیا ہوتی ہے وہ جہاں کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اُس پرابلم کو فوکس کرتی ہے اور اُس پرابلم کو فوکس کر کے اُس پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیں ٹی وی چینلس کے بارے میں بتاتے ٹی وی چینلس کے ذریعہ ہمیں اُن پرابلمس کے بارے میں پتہ چلتا ہے نیوز پیپر سے پتہ چلتا ہے علی گڑھ کا ایک اپنا ایک چینل ہے علی گڑھ چینل جس پہ زیادہ تر شہر جس میں زیادہ تر شہر میں نظریں رہتی ہیں مطلب شہر جو سٹی ہے سٹی میں ہندو مسلم بلوا ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا زیادہ دھیان رہتا ہے اُن پرلوگوں کا زیادہ فوکس رہتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اویئر کیا جائے کن کن چیزوں سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی کچھ یونیورسٹیز کے اور ہاں کچھ چینلس ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف یونیورسٹی کے اوپر رہتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اوپر رہتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کیا چل رہا ہے وہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے